सलोचना आंटी काल्ह तव्हां कथा ॿुधणु विया हुओ त महाराज कहिड़ी कथा ॿुधायांव हुते मां कथा ॿुधण वियमि सत्संग ते त उते महाराज आहियो सतनारायण जी कथा कयईं उहो सुठे नमूने सां कयईं हिकिड़े दफ़े में चारकणीअ देवता दे श्वाकादिशिन अनासी हज़ार ऋषि गॾिजी श्री सूतजी महाराज खां पुछणु लॻा त हे मनुष्य कृपा करे असांखे अहिड़ी को तपस्या विर्तु ॿुधायो जंहिंजे रखण करे मन जी कमा कामना पूरी थिए श्री सूतजी महाराज चवण लॻा त हे ऋषिवर मां तव्हांखे अहिड़ी हिकड़ी कथा ॿुधायां थो जा कथा हिकिड़े ॾींहुं श्री विष्नु भॻिवान नारद मुनीअ खे ॿुधाई हुई हिकिड़े ॾींहुं नारद जे महाराज लोकन जे कल्याण वास्ते अनेक लोक घुमंदो घुमंदो मृत्यु लोक में अची पहुतो उते अची माण्हुनि खे अनेक क़िस्मनि जा दुख भोगींदो ऐ जूणिन में भिटकंदो ॾिसी मनुष्य जे दुखनि जे मुक्ति ते वीचारु कंदो वैंकुट लोक में पहुतो नारद मुनी विष्नु भॻिवान जे दर्शन करे हथ जोड़े स्तुति करे चवण लॻो त हे प्रमात्मा तुंहिंजी लीला अपार आहे तव्हां सर्व शक्तिवान आहियो ज़बान खे ताक़त न आहे जो तव्हां जो बयान करे सघे बुध्दि क ॿुध्दिअ खे ताक़त न आहे जो तव्हां खे सम्झी सघे तव्हांजो स्वरूप नज़र में नथो अचे सघे हे परमात्मा तव्हां आॾ मध्य ऐं अंत टिनी लोकनि खां परे आहियो ऐं भक्तनि जे दुख दूरि करणु वारा आहियो तव्हां निरगुण आहियो पर भक्तनि जी रख्या वास्ते सुरगुण रूप धारण कंदड़ु आहियो हे देवनि जा देव मुंहिंजी तव्हांखे वारंवार नम्स्कार आहे श्री विष्नु भॻिवान नारद मुनी जे उहा उस्तति ॿुधी खेस चवणु लॻो त हे मनुष्य मां तव्हां ते प्रसन्न थियो आहियां ऐं तुंहिंजी का मनोकामना हुजे त साम्हूं मूंखे ॿुधायो त उहो उन जो जहिड़ो उपा हुंदो सो तोखे ॿुधाईंदुसि नारद मुनी श्री विष्नु भॻिवानु इहे वचन ॿुधी मन में गद गद थी हथ जोड़े वेनिती करे चवणू लॻो त हे भॻिवानु मृत्यु लोक जा जीव अनेक क़िस्मनि जा दुख भोॻे रहिया आहिनि ऐं अनेक जूणिन में जनम वठी पाप जे करे पुञी रहिया आहिनि हे देव कृपालु दयालु कृपालु कृपा करे को सहुलो उपाए ॿुधायो जैं करे संसारी माण्हुनि जा दुख कलेश जल्दी नास थी वञनि श्री विष्नु भॻिवानु चवणु लॻो त हे नारद मां तुंहिंजे प्रेम खे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां लोकनि जे भले ऐं उपकार लाइ जो तो मूंखां सुवालु कयो आहे तंहिं लाइ मां तोखे हिकिड़ो महा पवित्र विर्तु ॿुधायां थो उहो विर्त श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो आहे जो सुर्ॻ जे देवाताउनि खे बि मिलणु मुश्किल आहे जो हिन खां अॻु मूं कंहिंखे बि न कोन ॿुधायो आहे हिन विर्त जे रखण सां मनुष्य जा दुख दूरि थी वञनि था ऐं उहो जल्द सुख प्राप्त करे थो मोक्ष खे पाए तो नारद मुनी श्री विष्नु भॻिवान जा इहे वचन ॿुधी चवणु लॻो त हे कृपा निदान हे विर्त खे रखण जी विधि ऐं फ़ल कहिड़ो आहे सो सो दया पाले सो विस्तार सां ॿुधायो श्री विष्नु भॻवान चवण लॻो त हे नारद मुनी श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु दुख ऐं कलेश खे नास कंड़ु धन जी प्राप्ति कराईंदड़ु ऐं संतान खे वधाईंदड़ आहे उहो विर्त पूर्णमासी या एकादशी ऐं संक्रांत या ॿिए कंहिं ॿी ॾींहं ते या जॾहिं श्रध्दा थिए तॾहिं रखी सघिजे थो विर्त जी ॾींहुं शाम जे वक़्तु पंहिंजे कुटुंब सूधो सू सीर ब्रामण खे घुराए श्री स्त्यनारायण जे स्वामीअ जी कथा मूर्ति ऐं पूजन कजे श्रध्दा सां उन कथा ॿुधिजी कथा ऐं समापतिअ खां पोइ श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी आरती उन जे आॻियां त्यार करे कयल प्रसाद जो भोॻ लॻाए पर ब्राह्मण खे यथा शक्ति हर जेका ॾई भोॼन कराएजे ऐं जेकी कथा ॿुधण आहिया हुजन उन्हनि सभिनी खे चर्णा अमृत ॾई प्रसाद विराए पोइ पाण विर्तु छोड़े अहिड़ीअ तरह श्रध्दा सां विर्तु रखण करे मनुष्य जी मनोकामना पूरी थिए थी उहो इन लोक ऐं में सुखी गुज़ारे थो पर अंत में मोक्ष खे पाए थो इत श्री सतन पुराणे रेवा खंड नाले श्री स्तत्यनारायाण स्वामीअ जे कथा जो पहिरियों अध्याय पूरो थियो अध्याय ॿियों काशिअ में हिकिड़ो ग़रीब ब्राह्मण सुकानंद नाले रहंदो हुओ उहो बुख ऐं उञ व्याकुल थी रोज श्री शहर में बिख्या पिनण वेंदो हुओ पर कंहिं खे हिन ते काल्ह कोन ईंदी हुई हिन जो उहो ख़्याल ॾिसिती दयालू विष्नु भॻिवान हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़े ॿुढड़े ब्राह्मण जो रूप धारे श्री रस्ते ते शतानंद खां पुछणु लॻो त हे ब्राह्मण तूं छा जे करे व्याकुल थियो आईं ॾिसण में अची ऐं बिख्या पियो करीं सतानंद ॿुढे ब्राह्मण विष्नु भॻिवान खे चवणु लॻो त हे आउं हिकिड़ो ग़रीब ब्राह्मण आहियां जंहिं करे रोज़ शहर में बिख्या वठणु वास्ते ईंदो आहियां पर कंहिं खे बि मूं ते दया कोन थी अचे जो रोटीअ जो टुकड़ ॾिए तव्हां ब्राहमणन में उत्तम आहियो जॾहिं तोखे को उपाए सम्झ में अचे त दया पाले मूंखे ॿुधायो त जंहिं मुंहिंजा दुख दूरि थी वञनि ऐं सुखी जीवन गुज़ारे सघां मां तव्हांजो ॾाढो शुकुर गुज़ार रहंदुसि ऐं गुण ॻाईंदुसि रहंदुसि ॿुधो ब्राहमण विष्नु भॻिवान शतानंद खे चवणु लॻो त हे ब्राहमण मां तोखे हिकिड़ो विर्त थो ॿुधायां उहो आहे सत्यनारायण सवामिअ जो विर्तु जहिं जे रखणु ऐं पूजा करण सां सभु मंत्र मनोकामनाऊं पूरियूं थियनि थियूं शतानंद ॿुढे ब्राहमण विष्नु भॻिवान खे चवणु लॻो त हे महाराज उहो सत्यनारायण स्वामीअ कहिड़ी शइ आहे जंहिं जे विर्तु जे विर्तु ऐं भॼन करण सां सां मुंहिंजा दुख निवृत थी वेंदा ॿुढे ब्राहमण विष्नु भॻिवान शतानंद खे चवण लॻो त श्री सत्यनारायण स्वामी उहो आहे जो अंतरयामी सर्व व्यापी घटि घटि वासी अदनासी ब्राणा ब्रहमा परमात्मा परमेश्वर प्रभु कृपा सागर संतनि जी आहे सा प्राता कंदड़ु सारे विश्व जो मालिक ऐं सभिनी जीवन कामनान पूरियूं कंदड़ु आहे एतिरो चई ॿुढो ब्राहमण विष्नु भॻिवानु शतानंद खे श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे विर्तु रखणु ऐं उजा करणु जी सॼी विधि सम्झाई पाण अलूप थी वियो शतानंद अजब में पइजी वियो ऐं सम्झाइणु लॻो त ॿुढो ब्राहमण ख़ुदि विष्नु भॻिवान हुओ बस पोइ त दिलि में प्रण कयाईं त सुभाणे कीअं बि करे सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु ज़रूरु रखंदुसि शतानंद खे उहा सॼी राति निंढ्र कोन आई ऐं प्रात काल जो उथी स्नान करे मन में वृत रखण जो पको निश्चय करे करे शहर में बिख्या पिनण लाइ वियो ईश्वर जी दया सां खेस उन ॾींहुं अॻिए खां वधीक बिख्या मिली शतानंद ख़ुशीअ में भरजी वापसि आहियो ऐं स्त्रीअ खे अची चयाईं त चयाईं त पाए लेपो पाए घर खे पवित्र कर पोइ पाण बि सनान करे पवित्र थी वस्त्र पैरे सत्यनारायण स्वामीअ ब नारायण भॻिवान ते चित्र भोॻ स्वरूप जो ध्यान करे स्तति करणु लॻो त इहे ब्राहमण परमात्मा आउं तुच्छ आहियां ॿुध्दिअ वारो आहियां ऐं तव्हां दयालु आहियो तव्हांजी शरण में आहियो आहियां हे दयालु चारि वेद श ऐं शास्त्र ऐं अरिड़हं पुराण ईअं चवनि था जो मनुष्य तव्हांजी शरण में अचे थो तंहिंजा तव्हां दुखड़ा मिटायो था ऐं मनोकामनाऊं पूरन कयो था तव्हां प्रतिपाल ऐं सुख जा सागर आहियो इन लाइ मूं ते दया कयो अहिड़ीअ तरह प्रार्थना करे पंहिंजो ब्रादरीअ समेत हिक सुशील ब्राहमण खां कथा करायाईं वैद्य उहो हर कंहिं कंहिं म महीने श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु रखण लॻो ईअं करणु करे हुन जा सभु दुख नास थी विया ऐं धन प्राप हिदारत प्राप्त करे सुखी गुज़ारणु लॻो आख़िर में सभिनी पापनि खां छुटी मोक्ष पध्विअ पाताईं सोनक आदक ऋषि सूत जी महाराज चवणु लॻा त हे मनुष्य अवां कृपा करे शतानंद ब्राहमण जी कथा असांखे ॿुधाई पर हाणे उओ त कृपा करे ॿुधायो त मृत्यु लोक में ॿिए कंहिं बि शतानंद ब्राहमण खां सवाइ वृत रखियो आहे या न सौंतजी चवणु लॻो त हे रित्वेश्वर आउं तव्हांजे उनई साल खे ॾाढो खुश थियो आयां हाणे आउं अवांखे ऐड़ी काठेड़ हिकिड़े काठेड़ जी कथा ॿुधायां थो सो ध्यान लॻाए ॿुधो हिकिड़े ॾींहुं शतानंद ब्राहमण जंहिं पंहिंजे मिटनि माइटनि समेत वृत रखी श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे पूजा जे कई त हिकिड़ो काठेड़ उञ ऐं में व्याकुल थी मथियन तव्हां काठियूं लाहे पाणी वास्ते शतानंद ब्राहमण जे घर वटि अची बीठो ब्राहमण खे पूजा कंदे ॾिसी पुछाईं हे महाराज हे तव्हां हे छा करे रहिया आहियो ऐं मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे कृपा करे ॿुधायो सतानंद जवाब ॾिनो त हे काठेड़ आउं श्री सत्यनारायण जी पूजा करे रहियो आहियां जो मूं मनोकामना पूरी कंदड़ु ऐं अंत में मोक्ष ॾियण वारो आहे मां पाण पहिरिया ईं तो वांगर हूंदो होस ऐं बिख्या पिनी पेट पालींदो हुअसि पर पोइ श्री सत्यनारायण जे कृपा सां अहिड़ी तरह विर्तु रखी करे हेतरी संपति मिली आहे ऐं उहा ॻाल्हि ॿुधी काठेड़ ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं कथा ॿुधी प्रसाद वठी पाण बि मथे ते काठियूं रखी श्री शहर में विकिणण वास्ते वियो दिलि में चवणु लॻो त हे सत्यनारायण स्वामी अॼु जेकी काठियुन मां मिलंदो उन जो मां तव्हांजे जो विर्तु रखंदुसि परमात्मा जे दया सां उन ॾींहुं खेस काठियुनि मां ॿीणा पैसा मिलिया वठी पैसा वठी ख़ुशि थींदो शहर मां पूजा जी सामग्री वठी घरु अची पंहिंजे ब्रादरीअ समेत वृत रखी श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी पूजा कयाईं वृत जी प्रभाव सां मनोकामना पूरी थी ऐं अंत में मुक्ति खे पाताईं बोलो श्री सत्यनारायण स्वामीअ जी जय श्री सतन पुराणे रेक्वा खंड श्री नाले श्री सत्यनारायण स्वामीअ जे कथा जो ॿियो अध्याय पूरो थियो अध्याय टियों ओलका मुख नाले हिकिड़े दै धर्मात्मा ऐं सत्यनारायणवादि राजा हूंदो हुओ रोज भॻिवान जे दर्शन वास्ते मंदर में वेंदो हुओ ब्राहमण ऐं साधुअनि खे दान ॾेई करे उहो हुन खे अके परमाद नाले बिल्कुलु सौभावान ऐं पवित्राथी पतिवर्ता स्त्री हुई राजा पंहिंजे उने स्त्रीअ सां गॾिजी बद्रशीला नाले नदीअ जे किनारे ते श्री सत्यनारायण स्वामीअ जो विर्तु रखंदो हुओ ऐं पूजा पण कंदो हुओंहुं हिकिड़े ॾी साधूअ नाले हिकिड़े शौक सत कतराई शहरु घुमंदो फिरंदो वापारु कंदो उते अची निकितो जिते राजा श्रध्दा सां सत्यनारायण जी पूॼा करे रहियो हुओ साधूअ उहो ॾिसी हथ जोड़े राजा खां पुछियो हे राजन कृपा करे ॿुधायो त अवीं हे प्रेम भाव सां कंहिंजो पूॼन करे रहिया आहियो राजा जवाब ॾिनो त साधू आउं सत्यनारायण स्वामीअ जो पूॼन करे रहियो आहियां उन जो विर्त रखियो अथनि जंहिंजे विर्तु रखण करे विर्तु रखण जे करे सत्यनारानण स्वामीअ जो पूॼन करे रहियो आहियां ऐं संतान जे वास्ते उहो विर्तु पण रखियो अथमि जंहिंजे विर्त रखणु करे अवश्य मनोकामना पूरी थिए थी साधूअ राजा जी इहा ॻाल्हि ॿुधी करे चवणु लॻो त हे राजन हे राजन जय झूलेलाल